हैल्लो हांजी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक बस ठीक ठाक ते फर्नीचर आह्ली दुकाना परा बोल्ला दे तुस यरो इक ओ चाहिदा हा कोई डाइनिंग टेबल है कोई बने दा अच्छा केह् रेट शेट होग अच्छा ते जेह्ड़ा बीह् ज्हार आह्ला ते एह् इसी लकड़ी कोई मजबूत लग्गी दी अच्छा प्योर देआर लग्गे दा ना अच्छा अच्छा अच्छा नवां माडल च बनाए दा नि अच्छा ते तुस इक कम्म करेओ मिकी तां व्हाट्स एप्प फोटो करी ओड़ेओ इस्सै नंबर पर जां उत्थै मौके'र औगा मैं हां फ्ही पसंद ते उस्सै करना हां ते और केह् अस बी जां ते डयूटी पर जाना होंदा पिच्छे फ्ही उ'नें घर ते उ'नैं रक्खना सैटिंग सुटिंग करने होंदी हैनी हां तां मैं फ्ही दुकाने उप्पर गै औना नि अच्छा अच्छा चलो तां ठीक ऐ ते फ्ही मैं दुकाने उप्पर आह्नियै ते दिक्खी लैगे दवैं जने अस हैनी ए ठीक ऐ ठीक ऐ माराज ठीक